अ मा औइ थांनो ओंखारदों ओइनै लाफा न'नि ओमफ्राय लाइ मानिमुनि ओमफ्राय पुदिना बाहाय मुला दङ दङ दासो लायदों अ अ दङ दे लाफाया न'निखा गोबोर गोबोर खारनि ओइ थांनो ओंखारदोंनो आं थांगासिनो दा लांनो हागोन हाथायनिफ्रायनो अ जागोन दे अ जागोन दे अ माबा माबा प्रब्लेमना मा अ अ जागोन दे धुनिया दङ पुदिनाबो दङ लांनो हागोन दोनगोन दे आं अ दं सोब दङ लाफाया दसथाखा मुथा गिदिर गिदिर दस थाखा लाखायो अ नों लांबा आदथाखाफ्राव होजागोन नों लांबाथाय मुलाया सेरसेयाव दाथ' दाम खमायदों दस थाखा लायो सेरसेयाव

लाफाया दिनै दा फुङावसो खानाय औ अ अ जागोन दे दोनगोन दे दे औ दे